میڈیا جیسے ریڈیو ٹیلیویژن اور انٹرنیٹ پر اردو زبان عام طور پر سادہ موسر اور دلکش انداز میں استعمال ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سمجھ سکیں خبروں میں زبان رسمی اور معیاری ہوتی ہے جبکہ تفریح پروگراموں میں عام فہم اور غیر رسمی انداز اختیار کیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا میں اردو زبان زیادہ تفصیل سے اور ادبی انداز میں لکھی جاتی ہے ریڈیو پر بولے جانے والی اردو عام طور پر سادہ روائی اور روزمرہ بول چال کی زبان ہوتی ہے تاکہ ہر عمر اور تعلیم کے فرد کو سمجھ آ سکے خبریں تبصرے اور مرکزی رسم زبان میں ہوتی ہے لیکن تفریح یا موسیقی کے پروگراموں میں غیر رسمی اور دوستانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے ٹی وی پر اردو زبان کا استعمال مختلف مختلف اقسام کے پروگراموں کے لحاظ سے بدلتا ہے خبریں اور سیاسی پروگرام یہاں زبان باقاعدہ معیاری اور تھوڑی رسمی ہوتی ہے ڈرامے اور تفریح پروگرام یہاں زبان روزمرہ کی بول چال کے قریب ہوتی ہے اور بعض اوقات مقامی لہجہ بھی شامل کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سے رابطہ پیدا ہو سکے اخبارات رسائی رسالے میں اردو زبان زیادہ سنجیدہ ادبی اور معمولاتی انداز میں استعمال ہوتی ہے